गोंयान तशे वेगवेगळे धर्माचे लोक रावतात तशेंच वेगवेगळे सण लेगीत मनयतात जशें की शिगमो चवथ क्रिसमस दिवाळी ईद आनी खूब किदें आनी ह्या सणां लागून लोकांचे खूब कला पळोवपाक मेळटा जशें की घोडे मोडणी फुगडी घुमट आरती तशेंच नरकासूर करपाची परंपरा शिगम्याक गोंयभर गोंयभर तरणाटे तशें जाणटे भाग आनी भाग घेतात आनी मोठ्या उत्साहान नृत्य सादर करतात तशेंच आज काल घुमट आरतीची सर्त ही एक वेगळ्याच स्थरार पावल्या आनी अनेक कलाकार तयार जातात आनी ह्या सर्तींनी आजचे तरणाटे मोटे संख्येन भाग घेता हेच्या वयल्यान आमकां कळटा की गोंयची संस्कृताय जाण्टेच न्हय तर आजचे तरणाटे भुरगे बरे भशेन मुखार व्हरता तशेंच फुगडेच्यो कुणबी कुणबी नाच ज्यो सर्ती लेगीत जाता तातुंनूय तरणाट्याचें बरें उत्साहान भाग घेता न नरकासूर वधाचें व्हड नरकासुराचो प्रत नरकासुराचे प्रतिमा करता तें पळोवन तर अजापूच जावपाचें इतलें सुरेख अशें तें प्रदर्शन करता तें पळोवन मन भारावन वता हे सगळ्यांतल्यान आमकां लोकांचे वेगवेगळ्यो कला पळोवपाक मेळटा आनी आमचे गोंयची संस्कृताय कितली व्हड आसा हें समजता तशेंच वीरभद्र सांगोड उत्सव हें सगळें सण लेगीत पळोवपाक मेळटा हे खातीर आमचे गोंयची संस्कृताय जपून दवरपाक जाय आनी ती आयच्या पिळगेन मुखार व्हरपाक जाय हें आमी समजूंक जाय